बे बुहुमनि अबेबा जायखि जाया जायगायाव बेरायनो मोनब्ला आङो मेरला जायगायाव बेरायगौ जेरै सुइजारलेण्ड ओमफ्राय मालदिफस ग'वा पेरिस लण्डन मेरला जायगा बेरायनो लुबैनाय दं आरो ओमफ्राय आङो पेरिसाव थानाय आइपिल टावारखौ नायनो गोसो थार ओमफ्राय डुबाइ दुबाइनि भुरस कालिफा ओमफ्राय लोगोसे बरफ गोनां जायगायाव थांनानै बिराद इनजय लानो गोसो आरोखि मेरला जायगा दंबावो आं बेरायनो लुगैनाय होनजोबथ'नो हाबावलासो ग'वा यावबो थांनो लुबैयो ओरैबायदि इनजय लाहैनो लुगैयो मानि लाइफआ लाइफआथ' खेबसेल'खा नालाय दानो दं दानो गैया बिनिखायनो आंङो गासिबो जायगायाव थांनानै गासिबो जायगायावनो इनजय लाहैनो लुगैजोबो आरोखि ओमफ्राय दा थ' एसे मिदोल क्लास जाहैबाय नालाय जेरावबो बेरायथ'नो मोना जेन'बा हाया ओंखायनो उनावहाय एसे मा होनो फैसा थाब्ला बिदिबा गासिबो थांनो लुगैनाय जायगायाव थांजोबनानै इनजय लाहै जोबसै आरो लोगोसे आङो लोगोफोरजोंबो ज' ज' थांनानै ज' ज' इनजय लाहैनो लुगैयो आरोखि बरफ आव थांनानै गेलेहैनाय लोगोफोरजों बिदिनो बायदिसिना इनजयमेन्त लानाय मानाय बेरायनाय ट्रेभेलिं याथ' आंनि बेस्थखा मानि आं ट्रेभेल खालामनो बिराद मोजां मोनो आरो ओमफ्राय बिदिनो दासिमबोथ' आङो जेरावबो मानि सिकिमावल' थांफेरदों बेवहायबो बेवहाय लोगोफोरजों ज' ज' थांदों आरो कलेजनिफ्राय ओमफ्राय बिनि जा बिनि अनगायैथ' आं जेरावबो थांफेराखै ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो एसे थाखा फैसा थाब्ला गासिबो जायगायावनो बेराय जोबसै ओमफ्राय इनजयमेन्त लानसै आरोखि